इस क्वाच्छेन च दस्से दा ऐ कि तुस इतिहासिक जगह् केह्ड़ी गेदे हो में इतिहासिक जगह् गेदा ऐं साढ़े जम्मू दी मश्हूर जगह् ऐ इतिहासिक बैष्णो देवी बैष्णो देवी में गेदा ऐ में अपने दोस्तें कन्नै गेदा ऐं बैष्णों देवी बड़ी अच्छी जगह् ऐ होर में बड़ा घूमे दा ऐं उद्धर जाइयै ओह्दे बाद में अपने गेदा ऐं पत्नीटॉप ओह् बड़ी अच्छी हिल स्टेशन मतलब कि प्हाड़ियें दा लाह्का ऐ बड़ा मज़ा आंदा ऐ घूमने दा होर बड़ा ठंडा लाह्का ऐ उत्थें गेदा ऐ ओह्दे बाद में गेदा ऐं रियासी दे बिच्च दो तिन्न जगह् न जां धार्मक स्थान न उत्थें गेदा ऐं में होर साढ़े जम्मू दे बिच्च बड़ी बड़ी जादा इतेहासक जगह् न जित्थें अस घूमी सकने आं जियां बाह्वे आह्ली माता ऐ बड़ा अच्छा इतिहासिक जगह् ऐ साढ़े जम्मू दी बड़ी अच्छी जगह् ऐ बाह्वे आह्ली माता उद्धर गेदा ऐं होर ओह्दे बाद में अपना पूरा जम्मू इन्ना निं घूमे दा ऐं स्हेई स्हेई जगह् जेह्ड़ियां बी हैन जिन्नियां बी न शैल शैल जगह् में आखा ना कि शैल शैल जगह् न जेह्ड़ियां उत्थें में सारी जगह् गेदा ऐं ते ओह्दे बाद में अपना पंज़ाब एरिया घूमे दा ऐं पंजाब दे बिच्च जगह् ऐ नकोदर उद्धर गेदा ऐं नकोदर बड़ी अच्छी जगह् ऐ उद्धर घूमे दा ऐ में ठीक ऐ ओह्दे बाद में हिमाचल हिमाचल दे बिच्च बी घूमे दा ऐं हिमाचल दे बिच्च कुल्लु मनाली फिर डल्हौजी डल्हौजी बड़ी अच्छी फेमस जगह् ऐ डल्हौजी जित्थें घूमने दा बड़ा गै मज़ा आई जंदा ना ठंड पेई जंदी बंदे कि घूमियै बंदे गी ठंडे लाह्कै गेदा ऐं में बड़ी अच्छी जगह् ऐ ओह्दे बाद जम्मू दी गल्ल करां ते जम्मू घूमने दा बड़ा मज़ा आंदा ऐ कश्मीर श्रीनगर गेदा ऐं में डल लेक डल लेक दे बिच्च बड़ा मज़ा आया मिगी जिसलै में बोटिंग कीती ना दोस्तें कन्नै किश्ती च बैठे आं किस्ती च बैठियै मज़ा आई जंदा ते बड़ा मज़ेदार ठंडा इलाका ऐ ठंडे लाह्के जाना चाहिदा ऐ सारें ते ठंडे लाह्के गेदा में दोस्तें कन्नै पैह्ली बारी गेआं ऐं में ते मिगी इ'यां लग्गेआ में पता निं केह्ड़ा जगह् आई गेआ ऐं उत्थें पुज्जी गेआ ऐं में मिगी बड़ा मज़ा आया मिगी दोस्तें कन्नै जाने दा होर ठंडे इलाके फिरने दा डल लेक गेआ ऐ फिर सोनामर्ग गेआ ऐ महाराज उत्थें बड़ा गै मज़ा आंदा ऐ इयां जन्नत बिच्च बंदा पुज्जी जंदा इ'यां स्वर्गा दा झूटा लेई लैंदा बंदा इ'यां मज़ा आंदा बड़ा ठीक ऐ ते ओह्दे बाद तुस गल्ल करो पुंछ चली जाओ परानी साढ़े जम्मू इतिहासिक जम्मू दे बिच्च ऐसे जगह् न कि'ले न बड़े बड़े कि'लें बिच्च घूमी सकदे ओ कि'ला ऐ महाराजा दे किले न बड़े अच्छे किले न इत्थें जम्मू दे बिच्च घूमने आह्ले उत्थें घूमे अस फेमस जगह् होर गल्लां करां तोआड़े कन्नै ते जम्मू बिच्च घूमना ऐ ते महाराजा दियां बड़ी बड़ी जगह् बनी दियां न उत्थें घूमो फिर अपना ओह्दे बाद गल्ल करचै रियासी दे बिच्च ते रियासी दे बिच्च नौ देवियां मन्दर ऐ मन्दर ऐ बड़ा अच्छा मंदर ऐ जेह्ड़ा प्हाड़ें बिच्च बने दा ऐ होर ठंडा अलाका ऐ उत्थें नौ देवियां नौ माता दा प्रवेश ऐ उत्थें नौ माता बैठी दियां न जेह्ड़े बड़ा अच्छा मन्दर ऐ गुफा दे अन्दर जाना मज़ा आंदा में आक्खा कि मज़ा गै आई जंदा ऐ कि बड़ी अच्छी जगह् ऐ होर ओह्दे बाद अगर गल्ल करां ते नौ देवियें दे बाद गल्ल करां डंसर डंसर इन्नी अच्छी जगह् ऐ इ'यां प्हाड़ें दा पानी पौंदा उप्परों ठंड पेई जंदी कि इन्ना जबरदस्त पानी ऐ प्हाड़े दा होर होर बाद गल्ल करां डंसर बाबे दे कन्नै गै मन्दर ऐ उत्थें बड़ा अच्छा नानक दा मन्दर ऐ प्रचीन मन्दर ऐ ओह् प्राचीन मन्दर आक्खा ना पराना मंदर ऐ बड़ा पराना मन्दर में आक्खा ना मन्नने आह्ला मन्दर ऐ होर ओह्दे बाद अगर गल्ल करां ते फिर ओह्दे बाद आई जंदी जगह् इन्ना ते मिगी पता निं पर थोह्ड़ा बौह्ता अपना प्राचीन स्थान जेह्दे जिन्नी जगह् न सारी दिक्खी दियां न थोह्ड़ी बौह्ती निं दिक्खी दियां ठीक ऐ ना ते होर घरै आह्लें कन्नै घूमने दा बड़ा मज़ा आंदा ऐ घरै आह्लें कन्नै घट्ट जन्ना में जन्ना जादा में यारें दोस्तें कन्नै घूमन जाना घूमन जाने दा बड़ा मज़ा आंदा ऐ घूमने दा में बड़ा घूमने दा बड़ा मज़ा आंदा मीं घूमने बी जाच्चै किन्ना घूमना ऐ ते अगर ओह्दे बाद में गल्ल करां ते जम्मू दे बिच्च बड़ी जगह् न ऐसियां पराने पराने तीर्थें दे स्थान बने दे न जगह् बनी दियां न तीर्थें दियां ठीक ऐ जियां कि हल्की पौड़ी बनी दी ऐ उत्थें मन्दर बने दे न पराने बड़े ओह् दिक्खने दा बड़ा मज़ा आंदा ऐ हल्की पौड़ी होई गेआ हल्की पौड़ी दे बाद तुस चली जाई बाह्वे आह्ली माता पैह्लें बोलेआ में बाह्वे आह्ली माता दा मंदर बड़ा अच्छा ऐ बने दा ऐ इक किले बने दा ऐ किले दे अंदर माता ऐ राजें दी बड़ी परानी क्हानियां ओह् हिस्टरी ऐ बड़ी अच्छी तुस उत्थें सारा डाटा लखोए दा सारा हिस्टरी लखोई दी पूरी ओह् तुसें सुननी में आखा के लगदा कि हां राज़े महाराजे दे कि'ले च अस आए दे आं कि'ला दिक्खो इ'यां परानी इट्टां लग्गी दियां पत्थर लग्गे दे ओह् दिक्खने दा बड़ा मज़ा आंदा कि परानी चीज़ां ऐं ना परानी चीज़ां दिक्खने दा बड़ा मज़ा आंदा परानी चीज़ां बड़ी अच्छियां न होर ओह्दे बाद तुस चली जाओ ओह्दे कोला उप्पर आंदा इक काली माता दा मन्दर ऐ उद्धर चली जाओ उद्धर तुसेंगी मज़ा आंदा घूमने दा फिर ओह्दे बाद मानसर चली जाओ मानसर उत्थें जाने दे बाद उत्थें तोआनूं मानसर लेक लब्भना ऐ लेक दे बिच्च तुसें किश्तियें च झूटा लैना ऐ जिसलै किश्ती च झूटा लैना तुसें किश्ती च मज़े कन्नै झूटे लैओ तुस होर इंजाय मतलब कि तुस अपना पूरा फैमली कन्नै जाई सकदे ओ फैमली टूरिस्ट ऐ प्लेस ऐ ओह्दे बाद तुस चली जाओ सुकराला माता उद्धरों अग्गें आंदा सुकराला माता सुकराला माता मजा आंदा कि सुकराला माता जेह्ड़ी ओह् जम्मू दी कुल देवी ऐ कुल दी माता ऐ ठीक ऐ उद्धर जाई सकदे ओ घूमन सुकराला माता जाओ पौड़ियां चड़ियै तुसें उप्पर जाना होर बड़ा अच्छा मंदर ऐ पराना मन्दर ऐ सुकलाला माता कोला उप्पर ई इक मंदर ऐ जित्थें माता ने अपने केस धोते हे मतलब बाल धोते हे आस आखने बाल आखने अपने बाल धोते हे माता न उत्थें उस जगह् च जाना चाहिदा ओह् धार्मक जगह् ऐ उत्थें जाओ उत्थें थुआनूं बौली दा पानी मिलना डोगरी च बोलदे बौली पानी निकलदा जमीन चूं ओह् बौली जा पानी जित्थें माता ने बाल धोते हे उत्थें जाना चाहिदा ठीक ऐ उत्थें फिर जाओ तुस घूमो फिरो प्हाड़ियै दे नज़ारे लैओ बड़ा मज़ा आंदा उद्धर घूमने दा ठीक ऐ ओह्दे बाद बसोहली चली जाओ बसोह्ली बौह्त बड्डा डैम बनेआ हून उत्थें घूमो तुस घूमो फिरो ठीक ऐ हां